हेलो नमस्कार सा बोलिए जी जी बात कर रही हूँ मैं निर्मल कट पीस क्लॉथ एण्ड कट पीस सेंटर जी सर बोलिए अच्छा तो कितने क्या लोगों के हाँ स्कूल ड्रेस सिलते हैं सर हम हमारे सर हो गया है कम से कम पंद्रह साल हो गया सर दुकान को जी सर क्या सर सर कॉटन में भी मिल जाएगा होजरी में मिल जाएगा जैसे स्कूल ड्रेस तो कॉटन में ही काम में आती है कॉटन का कपड़ा ही काम आता है अच्छा अच्छा तो कब तक चाहिएगी सर आप को ड्रेसें वापस सिल के कब तक देनी है हमें अच्छा अच्छा तो ठीक है थोड़ा टाइम लग जायेगा पर हो जाएगा क्योंकि अभी दूसरी स्कूल्स का भी ऑर्डर वगैरह आ रखा है तो थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा तो कितनी क्या साइज होगी कितनी क्या एज होगी बच्चों की कौन सी क्लास तक के हैं फर्स्ट से टेन तक के हैं तो कितने सलवार सूट हैं या स्कर्ट हैं पेन्ट शर्ट है कौन से कितने होंगे आप मुझे बता सकते हैं पेन्ट शर्ट ही है ठीक है अच्छा अच्छा जैसे एज ग्रुप वगैरह होता है आप एज जैसे मुझे बता देना की इतने इतने लोगों की हाइट इतनी है बाकी की इतनी है उस हिसाब से हमें आसानी होगी हाँ मैं स्कूल आ हाँ हाँ स्कूल आएँगे हम अपने स्टाफ को लेके तो वहाँ नाप वगैरह ले लेंगे तब का स्टूडेंट का आपके तो नाम वगैरह पता चल जाएगा लिख देंगे हम ऐज ग्रुप वगैरह जो भी होगा और एक ड्रेस क्या भाव पड़ेगी वो भाव भी बता देंगे हम आपको कि कितने रेट की एक ड्रेस पड़ेगी और जो भी होगा उसका आपको पहले फिफ्टी पर्सेंट जमा करवाना पड़ेगा और बाद में जो भी साइज़ वगैरह होगी आप मुझे जो भी बाद में आधा पेमेंट दे देना ये सब कुछ प्रोसेस होगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए आपक स्कूल किस जगह है अच्छा अच्छा अच्छा तो आप मुझे है ना थोड़ा आपके जो स्कूल का ड्रेस वगैरह है मुझे सेंड कर देना तो मैं कल आती हूँ जो भी नाप वगैरह लेके अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनको आज आप बोल देना की वो सब जने जिनको भी ड्रेस सिलवानी हो वो स्कूल आ जाएं ताकि हम नाप ले लेंगे आके जो भी आपको सब चीज़ हम बता देंगे आपका शुभ नाम सर जी जी जी मेरा नाम मूमल चौधरी है तो मैं कल आती हूँ आपको जो भी बिल वगैरह है मैं आपको दे दूंगी तो जो भी पेमेंट वगैरह करेंगे आप तो मुझे रिसीप्ट वगैरह आपके स्कूल से दे देना ताकि हमें वो प्रूफ रहेगा क्या आपने हमें इतना पेमेंट किया है तो आप मुझे जो भी चीज़ें हैं आप मुझे बता देना और कुछ सर आपको चाहिए आपको बेल्ट टाई वगैरह साथ में चाहिए सोक्स वगैरह हाँ हो जायेंगे वो भी है जो आपको प्रिंट वगैरह क्या लोगो बनवाना है तो आपका जो स्कूल का लोगो वगैरह हमको दे देना तो हम उसमें वो जो प्रिंट देंगे वो जो भी छपा है उसके चार्जेज़ अलग से लगेंगे क्योंकि वो बाहर से होते हैं तो हम आपको बता देंगे कितने रुपये चार्जेज़ लगेंगे उसके पर आपका नहीं आपका खुद का स्कूल का लोगो होगा ना सर जो बोर्ड पे एक लगा हुआ होगा तो वही लगेगा सर उसमें ठीक है तो मैं आती हूँ कल आप के स्कूल दस या ग्यारह बजे के आसपास तो आप मुझे बता देना बाकी का ठीक है ठीक है सर धन्यवाद